ٹکنالوجی نے ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے پہلے ٹرینوں کے ٹکٹ کے لیے گھنٹوں لائن میں لگنا ہوتا تھا لیکن اب گھر بیٹھے موبائل سے آپ اپنا ٹکٹ بک کر لیجیے اور اِس کا اسٹیٹس چیک کر لیجیے کون سی ٹرین کہاں ہے کب آئے گی گھر بیٹھے دیکھ لیجیے آدھار کارڈ پین کارڈ راشن کارڈ حتٰی کہ تمام تر کاغذات آپ کو گھر بیٹھے بآسانی فراہم ہو سکتے ہیں بس ٹرین جہاز ٹکٹ ہوٹل کار وغیرہ بھی آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کا ذریعے بک کر سکتے ہیں یہاں تک کہ کھانا و تمام اشیاء آپ گھر بیٹھے آن لائن بک کر کے بآسانی منگوا سکتے ہیں